हांवें एक आमचो एका नाटकाचो प्रयोग पांच फावटीं जाल्ल्या तें म्हळ्यार लीग जें रविंद्र केळेकरान बरयलां तें एकांकी हाचो प्रॉसॅस खूब बरो जाल्लो ह्या आमकां पात्रान जें अंजना आसा त्या पात्रांत आमकां आमच्या दिग्दर्शांक दिग्दर्शान भानून दवरिल्लें म्हटल्यार पफॉमन्स जावच्या पयलींत आमी ह्या पात्राच्या सरभोंवतणी ताची सायकलॉजी खूब बरे भशेन समजून घेतिल्ली हें हय पात्र उलय नासना कितलें किदें सांगूंक सोदता ह्याय बद्दल आमकां खूब म्हायती आशिल्ली म्हणल्यार ईन डिटेलान काम जाल्लें ह्या पात्राचेर जेन्ना पफॉमन जालो फायनली तेन्ना खूब खूब बरो रिफ रिसपॉन्स आयल्लो आनी हेजे ह्या नाटकाचे आतां म्हळ्यार आमी पांच प्रयोग केल्ले आसा जें एक आमचें राजीव कला मंदिरान जाल्लें फोंड्यां दोनदां प्रयोगसान्जान जाल्लें आट एन कल्चरान त्या भायर आमी सुर्ला हाचो प्रयोग केल्ले आसा हें अशें नाटक जें जायत रावपाक जाय हितून खूब किदें शिकपाक मेळटा हितून खूब किदें समजुपा सारकें आसा हें डिसकशना खातीर एक नाटक एक इंटलॅक्चुअल नाटक जें रविंद्र केळेकरान खूब बारीकसाणेन बरयल्लें आसा तातूंत कांय प्रश्ण येता पळयल्या उपरान एक बायलेचेर जेन्ना अत्याचार जाता तेका किरें सोंसचें पडटा तरी हो अंजना हो कॅरॅक्टर जो आसा तें तेतून तें तेणें खूब स भोगलांत हें पूण तरी तेतून तें बानून उरलेलें ना तें परत परत बऱ्या गजाली बद्दलूय उलयता जे आपल्या लायफान जाला पूण तरी खंय ना खंय तेज्या त्या काळजाक भरलेलें आसा जें तेज्या वांगडा जें वायट जालां जें ताका शारिरीक सोशण भोगचें पडलां तें खंय ना खंय उलयता उलयता तेजें येता दोळ्यांनी दिसपाक लागता आनी हें हो हें पात्र हें नाटक म्हाका खूब लागीं आसा आनी हाचे शोज आनींग जायत आसा आमी कंटिन्यू दवरतलीं कारण जाता तितलें गोंयच्या कोनशा कोनशांनी हें नाटक आमी सादर करपाक सोदता